हँ हँ बोलू ठीक छै आबू ने फैसियलके एगो पाँच सए हजार दू हजार जैसन कराबू वैसन फैसियलके पैसा मिलतै ओ हिसाब से अहाँ बिलिच कराबू या फेसियल कराबू किछो कराबू सबके दाम अलग अलग छै एगोके पाँच हजार एगोके सात सए आठ सए पन्द्रह सए एना छै फेसियलके दाम सब मिलाकऽ पाँच हजार भऽ जेतै हूँ हँ सब हँ सबके मिलाके पाँच हजार हेतै अहाँ जैसन बिलिच कराबू फेसियल कराबू जैसन जे क्रीम बोलबै सब लगा देबै होइ छै

महगा अहाँ सहनाजके कम्पनीके जँ फेसियल करेबै तऽ ओ मह महगा छै ओ सहनाजके क्रीम सऽ जब फेसियल करबै तऽ ओकर महँगा छै ओ तीन महीना चारि महीना एना रहतै ओकर लाइटिंग लाइटिंग नहि जेतै इसीलिए एकर दाम जादे छै तऽ तऽ बालके आइब्रोके नहि बालके आइब्रोके अलग से पैसा लागतै खाली फेसियल बिलीचके ई पैसा भेल बालके आओर अथीके आइब्रोके अलग से पैसा लगतै कतना सब मिलाके तऽ कहलियै पाँच हजार ओ भेल फेसियल बिलीच के आ एकर भऽ जेतै आइब्रोके बालके एक डेढ़ सए तऽ एकरो भऽ जेतै सब मिलाके छओ सात हजार भऽ जेतै कब आइएगा हँ कहिआ अयबै हैलो ठीके छै आबि जेबै कए देबै भऽ जेतै

मेहदीऔ आर जे जेहन डिजाइनके लिखेबै सबकिछु लिख देबै एगोमे हँ एगो मेहदीके तीन हजार पैंतीस सए जेहन लगेबै ओहन दाम हेतै हँ सबकिछु करि देबै आबू ने ठीक ठीक ठीक